اتّر پردیش میں بیماریوں اور ہلاکتوں کی بنیادی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن کچھ اہم ایسے عوامل ہیں جس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے صحت کی خدمات کی کمی بنیادی صحت کی خدمات اور طبعی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی فوری علاج دستیاب نہیں ہوتا غذائیت کی کمی غریب علاقوں میں غذائیت کی قلت اور مناسب غذا کی کمی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں صفائی اور حفظان صحت کی کمی گندے پانی ناقص صفائی اور ناقص حفظان صحت کی حالتیں وبائی امراض کا سبب بنتی ہیں تعلیمی کمی صحت کے بارے میں کم آگاہی اور معلوماتی کمی بھی بیماری میں اضافہ اضافے کا سبب بنتی ہے محیطی عوامل ماحولیاتی آلودغی فضائی آلودغی اور دیگر ماحولیاتی عوامل بھی صحتیابی پر منفی اثر سکتے ہیں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں دل کی بیماریاں دل کی بیماریاں خطرے کے عوامل میں طرز زندگی غیرمتوازن غذا اور جسمانی سرگرمی کی کمی ہے احتیادی اور کنٹرول کے عوامل میں شامل ہیں صحت کی خدمات کی بہتری طبی سہولتوں کا فروغ اور علاج کی فوری رسائی تعلیمی مہم صحت کی تعلیم اور آگاہی بڑھاتا ہے بڑھانا صفائی اور حفظان صحت پانے کی صفائی اور صفائی کے انتظام کی بہتری موارد خوراک غذائیت کی بہتر بہتر فراہمی اور متوازن غذا کی اہمیت پر زور دینا ماحولیاتی تحفظ فضائی آلودگی اور ماحولیاتی تحسفظ پر توجہ دینا یہ عوامل مجموعی طور پر صحت کی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماریوں اور ہلاکتوں کو کم کر سکتے ہیں